ड्रॉइंग सां मन खे शांती ऐं सुकूनु मिलंदो आहे जेतरी देरि ड्रॉइंग कंदा आहियूं ओतरी देरि मन शांति हूंदो आहे ऐं परेशानियां ते ध्यान न वेंदो आहे दिमाग़ी ताक़त वधंदी आहे ऐं ॿियनि कमनि में बि ध्यानु लग लॻण सां म कम पूरी तरह पू पूरो थींदो आहे पे पेटिंग जे माध्यम सां कलाकार कागार त थींदा आहिनि भाव उभेरे था सघनि पेंटिंग करणु महिल मूंखे पंहिंजा भाव ॾाढा ई शांती लॻंदा आहिनि पेंटिंग में सभिनी खां सुठो मूंखे मूंखे प्रकृति जो नज़ारो लॻंदो आहे छो त प्रकृति शांती आहे ऐं प्रकृति में उछल कूद कंदे मन खे शांति करणु चाहींदी आहियां प्रकृति जे नज़ारे खे कगार ते रखण करे मुंहिंजो मनु थोरी शांती मिलंदी आहे